ہمارے گاؤں کے نوجوان بچے جو بچے جو گریبی میں رہتے ہیں اپنے گھر کی پرابلمس کے وجہ سے وہ باہر پڑھنے نہیں جا پاتے ہیں اور جو جاتے ہیں جو باہر پڑھنے نہیں جا پاتے ہیں اپنی گھر کی پرابلمس کی وجہ سے وہ باہر اسے کم کمائی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس وہ گھر ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں کچھ اے سی وغیرہ کے کام کرتے ہیں اپنے گھر کی پرابلمس کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں اور سائڈ سے پڑھائی بھی کر لیتے ہیں اور جنہیں بچوں کو بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے وہ انجینئر کی پڑھائی ڈاکٹر کی پڑھائی یا کچھ بننے کا سپنا ہو جس کے اندر اسے جس موضوع کے جس لیے بھیجا جاتا ہے وہ پڑھ پڑھتے ہیں ہمارے ایک بغل کے چچا ہیں تو چاچا کی بیٹی وہ بھی پڑھنے گئی ہے بہت اچھا پڑھ رہی ہے وہ ماشاء اللہ